जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो सारिका गुरनाणी आहे हूंअ त मां कॾहिं पर्यटकनि सां ॻाल्हि न कई आहे पर हिकु दफ़े मां जॾहिं पाण बि दिल्ली जे स्वामीनरायण मंदरु वई हुयमि त हुते कुझु अमेरिका जा माण्हू घुमण जे लिहाज़ सां आया हुआ हुननि सां ॻाल्हि थी त ख़बरु पई हुननि खे मंदरु तमामु पसंदि आहे हुयो मां हुननि खे छतरपुर मंदरु वेजण जी सलाह बि ॾिनी ऐं हुननि बि चयो त हू ज़रूरु वेंदो हू सुठो एक्स्पीरियंस हुयो जय झूलेलाल